नमस्ते

हाँ फूल बेचते भी हैं फूल उगाते भी हैं कौन सा फूल चाहिए आप मिल जाएगा

देखिए गु गुलाब का फूल है वह पीस में भी मिलता है थौक में भी मिलता है एक पीस का अगर पीस में लेंगे तो एक पीस का जो है पचास रुपये है और थौक में लेंगे तो किलो से आएगा छः सौ पाँच सौ रुपये किलो

जो चाहिए सब मिलेगा आपको

पैसा मतलब जैसा किलो से लेंगे जितना बीस बीस किलो चाहिए तो समझो दो सौ रुपये किलो है तो बीस किलो का चार हज़ार रुपये एक फूल पचास रुपये का है गुलाब का गेदा लेंगे तो गेदा दो सौ रुपये किलो फूल अच्छा ताज़ा खेत से निकाला हुआ दिया जाएगा ताज़ा फूल मिलेगा तोड़ कर तुरंत लेंगे तो क्योंकि हमारा हमारी खेती भी होती है फूल की हाँ और बेचते भी हैं शादी वादी फंक्सन में हमारा फूल जाता आता

जब जब आपकी डेट रहेगी वह डेट को बता दीजिए हम आपका लगन लिख लेंगे

वह हम डिलीवरी करा देंगे ना वह पैकिंग करके डिलवरी करा देंगे लड़के को भेज कर आपका माल आपके पास पहुँच जाएगा ताज़ा फूल रहेगा टूटेगा कैसे ओक हमारी गारंटी है आप हमको ऑर्डर करेंगे तो हम आपकी डिलवरी आपके घर पहुँचा देंगे हाँ नमस्ते